मीडिया में ऐसे कई विज्ञापन बताएं जाते हैं आज कल न्यूज़पेपर में हर चीज़ के चीज़ का विज्ञापन होता है कुछ क्लासों का होता है कोचिंग क्लासों को शिक्षा से ले कर व्यापार से ले कर जो भी मतलब जो कुछ कलाएँ हैं सीखने की डांस है संगीत है इन सब का विज्ञापन आज कल न्यूजपेपर के ज़रिए ही आता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस से इनका प्रसार हो जाता है क्योंकि हर घर में न्यूज़पेपर आज कल लोग पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर जाता है ज़्यादातर ख़ुद प्रचार कोई चीज़ का प्रसार करने की बात करें तो व्यक्ति पॉसिबल नहीं है कि हर घर घर जा कर इतना कर सके तो अब हर कोई ये चाहता है कि विज्ञापन के ज़रिए प्रसार करे और रही बात उपयोगी की तो आज कल बहुत सारे ऐसे फ़्रॉड भी हो रहे हैं कि लोग ग़लत विज्ञापन दे कर लोगों को फंसा रहे हैं पैसे लूट रहे हैं कुछ ग़लत गतिविधियाँ हो रही हैं और कुछ ऐसे भी है तो जो जो सच भी होते हैं एक दम सही होते हैं और हर चीज़ के बारे में परफ़ेक्ट होते हैं तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उनको अच्छे से जाँचें परखें फिर उसे विज्ञापन के बारे में कुछ करने की सोचें और फिर उसके बारे में अलग क़दम उठाएं क्योंकि धोके भी बहुत हो रहे हैं और कुछ अच्छों के साथ साथ बुरे भी लोग हैं जो फ़्रॉड करने के साथ साथ लोगों को फसाने का लूटने का काम करते हैं